हमारे मनपसंद लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं इनकी भाषा शैली बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने अपनी कहानी को बहुत अच्छे ढंग से लिखा है इसमें जो है काव्य संकलन और गद्य संकलन की बहुत सी कविताएँ कहानियाँ बहुत अच्छे ढंग से उनमें जो है श्रृंगार रस बहुत अच्छे तरीके से कूट कूट करके उसमें जो है हिन्दी कूट कूट करके भरी हुई थी और यह जो है दिल को छू जी छू जाने वाली कहानियाँ जो दिल को छू जाने वाली कहानियाँ बहुत ही सुनने में बहुत ही अच्छी लगती थीं और हमारे मनपसंद लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं इनकी कहानियाँ हैं गबन गोदान ये सब कहानियाँ हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी युग के लेखक इन्होंने ऐसी कहानियाँ बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हैं जो कि हमारे जो है अब इतिहास में हम रह चुके हैं और जो है अब इसको बच्चे भी पढ़ रहे हैं और सभी जो है इनके बारे में सभी जानते हैं हमारे हिंदी युग के लेखक बहुत हैं मुंशी प्रेमचंद हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं बहुत सारे हैं जो कि बहुत ही हमारे हिंदी युग के लेखक बहुत ही हमारे मतलब बच्चों को और समाज को इन्होंने अपना नाम रोशन किया और आने वाली पीढ़ी भी जानने के लिए उत्सुक रहेगी और जो है पीछे वाले समाज भी इनको पढ़ चुके हैं इनके बारे में जानते हैं बच्चा बच्चा जानता है सभी जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुंशी प्रेमचंद ये जो है कितने बढ़िया हिंदी युग के लेखक हैं जो है इनमें काव्य संकलन और कविताएँ कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ कविताएँ जो कि पढ़ने में बहुत आनंददायी हैं और जब पढ़ने लगते हैं तो वह छोड़ने का मन ही नहीं करता है कि उसको छोड़कर के हम कोई और कहानी पढ़ें इतनी अच्छी कहानियाँ उनकी थीं इतने अच्छे लेखक थे वो